हेलौ अह जे आङो कलेजआव गथ' होनो सानदोंमोनलै फरायसा आंनि अह अह

अह अह ओइ केसि कलेजफ्रा बोरै जागोनब्रा

अह अह अह

आङो खोनानायाथ' खोनांदोंमोनलै सालबारिफोरनालाय माबायदि अह उम उम उम बेबो मोनसे आरो

बेबो जायो ओमफ्रायबा मा मानि दंबा मेजरफोराबा अह अह अह अह अह एडमिसन फिसफोरखौबा बेसे लायोथाय एह एह अह खाथि नालाय एसे उम उम उम दाखालै बावैसो सरखारि जादोंबा उम

अह अह अह उम उम आगोलथ' एसे बुरजायानोमोन खोमा ना

होमबाना नांसिगोनथ' र' बेहायनो खाथिया खाथिबो जाबाय नालाय अह अह ओं अह खबर हरफिनसिगोन दे होमबा